विरहाङे जे करे असांजी सिंधी ॿोलीअ जो ॿियनि ॿोलियुनि ते बि असरु अची वियो आहे असां सिंधी सिंधु मां कुझु न खणी आयासीं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजी अॿाणी ॿोली खणी आयासीं असांजी सिंधी ॿोली सभिनी खां ॾिठो वञे त शाहुकारु आहे छाकाणि त उचारु करणु लाइ सिंधी ॿोलीअ में ॿावंजह अखरि आहिनि जेतोणीकि ॿियनि ॿोलियुनि में घटि अखरि आहिनि असांजी सिन्धी ॿोली छहनि क़िस्मनि में ॻाल्हाई वेंदी आहे ऐं असांजी सिंधी ॿोलीअ जो परिवार आहे इण्डो यूरोपियन ॿोली इण्डो आर्यन ॿोली ऐं इण्डो ईरानीयनि ॿोली असां जॾहिं सिंध मां आयासीं असांखे भारत में रहणु लाइ पंहिंजो राष्ट्र बि न हो ऐं ॿियनि ॿोलियुनि खे पंहिंजो राष्ट्र आहे इन करे असीं सिंधी पंहिंजे महिनत सां तरक़्क़ी कई ऐं दुनिया जे कुन्डनि कुन्डनि में पखिड़िजी वियासीं जीअं त मुम्बईअ में सिंधी अलगि॒ तरीक़े सां गाल्हाई वेंदी आहे रायपुर में अलगि॒ तरीक़े सां गाल्हाई वेंदी आहे हैदराबाद में सिंधी अलगि॒ तरीक़े सां गाल्हाई वेंदी आहे चवण जो मतिलबु इहो आहे कि असांजा सिंधी ॿियनि ॿोलियुनि में गाल्हाईंदा आहिनि पर ॿियनि ॿोलियुनि जा कुझु अखरि सिंधीअ में बि मिक्स थी विया आहिनि